شاہجہان پور ایک بہت بڑا ضلع ہے اور تاریخی ضلع بھی ہے شاہجہان پور میں پولیس تھانے سیاسی پارٹیوں کے دفتر وغیرہ سب موجود ہیں یہاں پر بہت سارے سیاست داں بھی ہیں جو اپنی تو پارٹیوں کی رہنمائی اور نمائندگی کرتے ہیں جیسے بی جے پی کے لیڈر سریش کمار کھنہ ہیں سماج وادی پارٹی کے لیڈر تنویر خان ہیں اور اسی طرح دوسری پارٹیوں کے لیڈر بھی ہیں تنویر خان شاہجہان پور کی سڑکوں کو پکا بنوایا اور نالے نالیوں کی تعمیر کروائی تاکہ سڑکوں پر پانی نہ بھرے اس کے علاوہ ٹاؤن ہال میں ایک فاؤنٹین بھی تعمیر کروایا اور کئی سارے چیزوں کی مرمت کروائی سریش کمار کھنہ نے بھی پارک وغیرہ بنوایا اور اس طرح سے شاہجہان پور میں کئی ساری چیزوں کی تعمیر ہوئی